सर पत्रिका वाले बात कर रहे हो क्या जर मुझे अपने घर पर न्यूज़पेपर लगवाने हैं ऐड पर आप ये बता दीजिए आपके पास कौन कौनसे न्यूज़पेपर हैं

और दैनिक भास्कर वाला भी है आपके दैनिक भास्कर का भी है सर आपकी वैसे सात दिन की प्राइस क्या होगी

सर एक मैं एक की बात कर रहा हूँ सर देखो ना अभी चार न्यूज़ हैं आपके पास चार पेपर हैं भरतपुर वाले बिल राजस्थान वाले ये सब हैं हाँ मैं चार में हूँ तो मेरे को कितना पड़ेगा हफ्ते का हफ्ते का सर हफ्ते का जी सर और मंथली कितना पड़ जाएगा मेरा आप काउंट करके बता सकते हो और जैसे मैं कोई न्यूजपेपर लेता हूँ तो उसमें सारी न्यूज आती है ना और खेले वाले भी आती होंगी खेल वगैरह भी तो ठीक है सर आप मेरे घर पर लगा दीजिए वो अख़बार सुबह